हैलो में ठीक तुस सनाओ बस ठीक बस तुहाड़े कम्म लग्गी दी ही आं अस मस्त बस रुट्टी बना ने आं आं रुट्टी बना ने आं बस रुट्टी बनानी ते बच्चें खानी ते कम्में उप्पर जा नै आं ते जेकर पैसा कमाना ते भी कम्म करना निं भी नेईं नेईं शामीं तक्क जाना ते शामीं जाना सैर उप्पर सबेरै सबेरै केह् करना शामीं जन्ने आं आं सबेरै बी जंदे लोग पर अस शामीं जन्ने आं बेह्ले ओह् नी शामीं बेल्लै तुस शामीं बेह्ले ओ अच्छा अच्छा जन्ने आं चार साढ़े पंज बजे तगर जन्ने आं आं झूले लेइयै एक्सरसाईज़ लेइयै आं बड़े शैल झूले बनाए दे जिम टाईप लुआये दे न अच्छा अच्छा चलियै फिर चलो अंजी आं करगे शामीं फोन कीऽ निं करगा बच्चे बी लेई आयो ते आं ट्यूशन जाना होंदा बच्चें बी होर ट्यूशन थुआढ़े कोल योगा मैट ऐ योगा मैट योगा मैट तां होई जायो नेईं ऐ ओह् में फिर लेई आह्गा खरीदना पौना ऐ आं जाह्गे जाह्गे शामीं जरूर